हेलो आप रेस्ट्रों से बोल रहे हैं क्या मुझे अपना खाना आर्डर करना है आप खाना लिख लीजिए इस पर लिखिए आप पाँच रोटी और एक मटर पनीर एक काजू करी और अपने इसमें आप लिखो बेसन गट्टे और भिन्डी की सब्जी साथ साथ इसमें गुलाब जामुन दो पीस और दो मिठाई खोपरे पाक वाली और साथ ही साथ इसमें एक आप इसमें एड कर लीजिए अपना आलू गट्टे की सब्जी यह खाना मुझे मेरे पते शास्त्री कालोनी पर भेज दीजिए श्री कृष्ण शर्मा नाम पर